मां मूर्ति न ठाहींदी आहियां ऐं ॿारनि खे किले मां मूर्ति ठाहे ॾींदी आहियां ॿारहं यारहं ॾींहं उन ते वेठा वेठा हूंदा आहिनि ऐं भॼन कंदा आहिनि पूॼा कंदा आहिनि ऐं रमंदा बि आहिनि जेकॾहिं महालक्ष्मीअ ॾींहं ईं सघिड़ो छोड़ण महिल मिटीअ जो घोरो ऐं ॿेरी ठाहे करे उन ते सघिड़ा ॿधी करे इहे महिराज वटि रखी ईंदा आयुमि ऐं मां मिटीअ जूं मूर्तियूं न ठाहींदी आहियां